ना हमनायनि आं माबा आदब खायदाखौ सोलोंजेननाया जाहैबाय गोदो उन्दैनिफ्रायनो माने न'खराव गैजारोङिलाय आङो आंनि बिफाजों आङो बिदिनो आंनि बिफाया जाहैबाय बिदिनो माइ दुब्लिफ्राव बान्दोफोर थेनानै बान्दो बानला थेनानै खदालजों थेनानै खस्त'यै थेनानैबाबो बिदिनो दैमाफोरखौ थेनानैबाबो खखा आरो सेनजों जोङो नाखौ हमहैनाय जायोमोन खखायाव खखा सानानै जोङो नाखौ मोनबोनाय जायो बिनिफ्राय जोङो सेन सानानैबो मोननो हायो बेहाय बिदियै जोङो एसे एनै खरस जानो आन्था बिदिनो फानोमोन माखासे बुस्तुखौ जोङो आग्लायनाय इसेखौ न'आव जानो दोनो दोननानै लानानै जों बिदिनो न' न'नि हिसाबै इसे जायो ओमफ्राय बिदिनो आङो बिदिनो आंनि बिफाजों बिदिनो ना हमदाव हमदाव हमै हमै थांनानै बिदिनो सानसेखालिबो आङो बिदिनो आं रोङालाय बे समाव बिदिनो बे जोंनि बिमाया जाहैबाय जेखायजोंबो ना गुरनानै लायोमोन खबायाव बेबायदि ना गुरनाय समाव आङो थांफानानै बिमाजों थांफानानै आङो बिदिनो आं बेखौ नायनो होननानै आयै हरनाय जेखाया होननानै आङो हमोमोन आरो बिदिनो जोङो दै राननाय समाव मेसें समाव दैज्लां बोथोर बायनानै बेबायदिनो जोङो दैमा थेनानै बिदिनो हाखर हालाफोराव जोङो नाफोरखौ मोननो हायोमोन आरो सारनानै जोङो थिंजों सारो बिदिनो थोरसि गामलाफोरजों जों सारनानै नाखौ हमनानै लाबोयोमोन जोङो बेफोरबायदि ओमफ्राय बिदिजोंनो जोङो माखासे जिउ खांनानै जानाय जादों जोंनि बे बेखौ फाननानैबाबो जोङो माइरं दैरं बायनानै जानो मोनोमोन बेफोरबायदि जोङो बेबायदि अबस्थायावबो जोङो गोलैदोंमोन अलखदाव गोग्लैब्लाबो जोङो बिदिनो बारिफोरावथ' जोंहा ना आरि मोना ओमफ्राय बिदिनो ओरैबायदि जों जोंनि बे जाम्फै माबायावबो जोंनि गौरांआवबो जों बिदिनो साम' खांख्राइ लांफैयोमोन ना साम' खांख्राइ बिदिनो खबाय लानानै बबेबा समाव जोङो मना लानानै खदाल सिखा लानानै जोङो खांख्राइ साम' ना नागेरनानै जायोमोन आरो जोङो बेफोरबादिनो जोंनि मोनसे माबायाव बिराद आं इन्तारेस्ट मोनोमोनलाय जोंनि दावलिझरा बे दैयाव बिदिनो बान्दो थेयोबा नाफ्रानो जोङो फ्राव फ्राव फ्राव फ्राव बारदला बायोमोन बान्दो थेनाय समावनो बेहाय जों आङो बिराद इन्तारेस्ट मोनोमोन ना हमनो ना हमनायखौ आङो दिनैसिमबो बाया आं ना हमनायाव बिराद मोजां मोनो ना हमनानै माबानायखौ आं बिराद मोजां मोननानैनो आङो बेखौ हमनो जाय जाय जेखियानो जायामानो थु' ना लायनोबा लोगो सासे होनबा आङो र' र' आं थांगोन आंबो थांफागोन ना हमनायाव आं मोजां मोनो बेफोरबायदि होननानै जोङो गेदेरसिन फोरनिफ्रायबो जोङो सोलोङो सोलोंदों बे ना हमनायखौ जों बे आंनि बिफानिफ्राय आं फार्स्त सोलोंजेननाय जादों बे बिफा बिमानिफ्राय बिमानिया बिमायाबो आंखौ फोरोंनाय जादों जेखाइ गुरनायखौ आं रोङो ओमफ्राय बिदिनो जों जेखाइजोंबो हमनानै लाबोयोमोन गुरनानै ओमफ्राय आखायजों हमो बिदिनो सारनानै जों आखाइजों हमनानै लाबोयो बिदिनो फोरानफैयो जोङो बबेबा समाव फानो एसे संख्रै फानलु जानो गैयाबा जों फानो ओमफ्राय बिदिनो नाखौ जों जमा जमा खालामनानै फोरान्नानै जों नाफाम देनानै जोङो बे औवा हासुङाव माबा थुम थुम सोनानै दोनोमोन औवा हासुङाव सोनानै दोननानै जोङो बिदिनो मोजां माबाबा बोथोर समाव बिदिनो जानोसै आरो ना नाफामखौ बेफोरबायदि